ہیلو آ گڈ مورننگ ہاں ہاں ہاں ہے نا اپنے پاس پینڈمک ہے بس دوسری كمپنی ہونا ہے آپ كو کیشیو ہے اور اپنے ایک دوسری كمپنی ہے این فو اے ہے اور اپنے ایک چائنا ماڈ ل بھی ہے اپنے پاس اِس میں آپ كو اگر كیشیو میں لیے آپ تو اِس میں كیا ہوتا آپ كو سروس اچھا رہتا اور ایک كیا ہے اگر آپ كو كس كے لیے یوز كرنا ہے پرپز آپ کو وہ تو اُس میں بھی آپشن اچھے ہیں اِس میں تھوڑا ریٹ زیادہ رہتا اِس میں مگر فیوچر زیادہ رہتے یہاں تک كہ اگر آپ پرپوز سر اُس کے اندر لے رہے آپ تو جو ٹوٹل وغیرہ کا تو آپشن زیادہ رہتے اكاؤنٹس وغیرہ كے لیے یوز ہوتا ہے یہ پرپوز اگر آپ كو چاہیے یہ والا تو آپ كو ایک بھی آتا ہاں اور كوالٹی یہ میں ریزنیبل ہے آپ کو اگر چاہیے تو آپ آئیے میرے پاس میں آپ کو كیا ہے اِس میں ہنڈریڈ روپیز كم كر دیتا ہوں اور ایک چائنا كا ہے وہ فور ففٹی كا ہے اِس میں اُس میں كبھی بھی چلتا ہے كچھ بھی ہو سكتا ہے اور اچھا چلتا كمپنی كیشیو زبردست ہے چائنا والا لیا تو نو گارنٹی نو وارنٹی ہے چائنا كا آپ كو فور ہنڈریڈ میں پڑ جاتا اِس سے ہٹ كے بھی اگر آپ كو چھوٹے میں چاہیے بیسک میں تو وہ بھی ہے وہ ٹو ہنڈریڈ كا ہے دیكھیے آپ کو كون سا فور ہنڈریڈ والا چاہیے فور ہنڈریڈ والا چاہیے تو لے لو آپ اگر آپ كو زیادہ اُس کا نہیں ہے آپ ہاں ہے نا ابھی ابھی میری نہیں اگر آپ آ رہے بولے تو میں یہاں ویٹنگ كرتا آپ كو فائو ٹین منٹ میں آ رہے تو ویٹ كرلیتا ہوں آ جائیے ٹھیک ہے نہیں اگر آپ دو رہتے بولے تو مارننگ میں آئیے ٹھیک ہے دیكھیے اگر آ رہے آپ صُبح میں ایٹ تھرٹی کو كُھل جاتی شاپ صُبح آ جاتے آپ ہاں ٹھیک ہے دیکھیے آپ كو جیسا سہولت ہوتا ہے اوكے سر اوکے تھینک یو